हेल्ल'

औ आं नै नों गामिनिनो नङा होनबा ओं रैरुब आं नै गामिनिनो जिरिना आंबो नै एसे हाथाइआव दंफैयो आङो

बिदिनो जेनेबा से काथिखालि बिदिनो रायजोयैनो फुजा होखायोनालाय बिदिनो बावथाय मुवाफोरखौ बिदिनो गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो इसे इसे जेनेबा मन्दिराव होफैनानै बावनायनि थाखाय आरो जाग्रा जेनेबा बुट सोर मा लाबोयो आरो जेनेबा फिथाय बायदि बिदि लाबोनाय ओं

औ औ

ओं

बिदिनो बिदिखौनो सान्दों आंबो ओमफ्राय ओरैनो माबा बाहेरानिफ्रायथ' इसेसो माबाफोर लाबोनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ इसे मोजाङै आलासिफोरखौ साननानै जेनेबा साहा फानि इसे मोजाङै रिसिभ खालामथाव हरनांसिगोन आरो जों इसे जेनेबा माबा बैदिनाव मानसिफोरखौ जोङो माबानो सामलायनो एसे बुंनानै दोनखानांगोन आरो जोङो गामिनि मानसिफोरखौ आलासिफोरनि बोसोन होनायखौ एसे मोजाङै खोनासंथों जेनेबा बेफोरखौ आलासि औ बेफोरखौ जों ओं

ओं ओं जागोन दे बिदिनो जाथोंसै बिदिनो सान्दों आंबो बिदिनो जाथोंसै

बिदिनो जाथोंसै दे बेखौनो मोजां मोनदों आंबो औ दे दे